मेरे द्वारा ली गई दूसरी वस्तु मेरी शर्ट थी जो कि मैंने पास के ही मार्केट से ली थी लेकिन उसको लेने में मुझे अधिक समय लगा क्योंकि मैं काफ़ी दुकानें घूमा दुकानें घूमा और काफ़ी शर्ट देखी उसके बाद मुझे वो पसंद आई लेकिन वो शर्ट काफ़ी खराब निकली उसका कलर भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो शर्ट कलर छोड़ रही थी और उसका कपड़ा भी अच्छा नहीं था उसमें रुएँ निकल रहे थे और वो फटने भी लगी थी दो धुलाई के बाद तो मुझे सभी लोगों ने उसको नापसंद किया और मुझे भला बुरा भी कहा किसी को भी पसंद नहीं आई और मेरा समय भी व्यर्थ गया मेरा पैसा भी व्यर्थ गया